सहरसामे अहाँके सहरसा जिलामे बहुत पाबनि नीक पाबनि होइ छै जितिया पाबनि होइछै एकदिना लहाय खाए होइछै एकदिना माछ मरुआ होइछै तकर बाद अहाँके लहाइ सोनाइके जितिआ पाबनिके अहाँकए माछ मरुआ करै छै लहाइ दिना तकर बाद अहाँके भिनसारामे औटघनो करै छै ओकर बाद उपास करै छै भरि दिन भरि राति तकर बाद उपास करलाके बाद जँ उपास जितिआ अथी लहाइओ खाइ दिन सिओरो चिल्हरोके चढ़ै छै जहिके जितिआके परब टुटै छै ओहिओ सिओरो चिल्हरोके पड़ै छै नवेद जितमहानके पड़ै छै अहाँके पितर पितराइनके लहाइ खाइ दिना पानि पड़ै छै पोखरिमे जाकऽ लहाइ छै तेल लै छै सिन्दूर करै छै ओ घुरेने आबै छै बाल बच्चाके दै छै लहाइ सोनाइके फेर कि कहै छै अहाँके जितिआ जहिआ भऽ जाइ छै ओहिआ फेर लहाइ सोनाइके अहाँके पाबनि अथी टुटै छै ओहिदिना फेर परना होइछै